पानि हम लोगके जीवनमे बहुत महत्व रखै छनि पानिके बिना हम लोग जी न सकै छियै हम सभके पानि चाही पीयै लागि नहि तो कोइ मर जेतै जीव जन्तुसँ लेकर गाछी वृक्ष सभी को पानि चाही सभ पानि बिना नहि रहि सकै छै यहाँ पानि भी बहुत दूषित हमेशा हम सभके मिलके पानिके बचाबैके चाही पानिके दूषित होइसँ बचाबैके चाही पानिके पानिसँ ही दुनिया चलै छै पानि अगर खतम हो जेतै तऽ दुनिया खतम हो जेतै पानि न रहै तऽ खेती वेती खेती बाड़ी सभ नहि हौतय आओर लोग खेतैय न आओर प्यासे भूखे प्यासे पानिके बिना सभके सभ मर जेतै एहि लकऽ पानिके बचाबैके चाही आओर पानिके दूषित होइसँ भी बचाबैके चाही हम सभके जागरुकता होकर पानिके कम उपयोग पानिके बरबादीके रोकैके चाही आओर पानिके दूषित होइसँ भी बचाबैके चाही आओर दूषित पानिके स्वच्छ बनाकऽ हम सभके उपयोगमे करैके चाही पानिके उप पानिके सदुपयोग भी करैके चाही पानिके फालतू फालतू चीजमे बरबाद नहि करैके चाही जहाँ जितनासँ जितना कम हो सकै उतना पानि के कम उपयोग करैके चाही पानि बचाबैके चाही आओर जगह जगह तालाब कुँआ खोदैके चाही ताकि पाइनके कभी दिक्कत न हो खेती बाड़ीमे भी पानिके होइबला बरबादीके रोकैके चाही पानिके दूषित होइसँ बचाबैके चाही दूषित पानिके भी फेरसँ प्युरिफाइ करिके उन सभके पीयै लागि देबैके चाही जादासँ जादा लोग पानि बरबादी करैके न करैके लेल जागरुकता करैके चाही लोगो पानिके जागरुकता करैके चाही पानिके जादासँ जादा इकठ्ठा करैके चाही बारिशके पानि इधर उधर जे फेकाइ छै हिनको सभके भी इकठ्ठा करैके चाही आओर उन सभको बचाके रखेके चाही ताकि